हा त पहिरीं तारीख़ उणटीह एप्रैल उणिवीह उणहठि मुंहिंजी माउ जी जनमु तारीख़ जंहिं असांखे जनमु ॾिनो सुठी शिक्षाऊं ॾिनई सुठो खाधो खारायई सुठियूं ॻाल्हियूं सिखारियई सुठा लछण सिखारियई ॿीं तारीख ॿ अगस्त उणिवीह अठवंजाह मुंहिंजे पीउ जी जनमु तारीख़ जंहिं असांखे हिम्मत हौसलो ॾिनई घणेई सुठियूं शिक्षाऊं ॾिनई उथण विहण सिखारियई घणेई कलाऊं सिखारियई टी तारीख सतावीह अगस्त उणिवीह टेवंजाहु मुंहिंजी सस जी जनमु तारीख़ हुन असांखे सावरनि में घणो प्यार कयो असांजे माउ वांगुरु असांखे घणेई हर ॻाल्हि में साथ ॾिनो असांखे धीअरुनि वांगुरु मतिलबु घणेई हिम्मत ॾिनी अथई चोथी तारीख़ छही मार्च ॿ हज़ार टे मुंहिंजी शादी जी तारीख़ घणेई मुंहिंजे घोट बि घणेई भाए थो ऐं घणेई असांखे साथ मूंखे साथ ॾिए थो मुंहिंजे ॿारनि खे घणेई सुठो आहे पंजी तारीख़ आहे छही एप्रैल ॿ हज़ार चारि जॾहिं मां पहिरो दफ़ो माउ थिअसि माउ थिअण बि हिकु सुठो सौभाग्य जी ॻाल्हि आहे ऐं सुठी फिलिंग आहे सभेई तारीख़ूं आहिनि त भॻवान जूं चयो जय झूलेलाल